हँ हमरासभके गाममे अगर क्रिकेट भेल तऽ टूर्नामेंटमे जे छै से हमरासभके गाममे जे छै से सभकिछुके कैम्प सभके व्यवस्था रहल ओहिमे कम अगर कम ओम चोट लागल तऽ गामेमे मलहम पट्टी भए जाइत छै अगर ओहिसँ ज्यादा रहल तऽ भारत सरकारके तरफसँ जे छै से ओकरो बड़ा नीक हुनकोसभके योजना रहल ओसभ एम्बुलेंस ईसभके सभटा व्यवस्था रहैत छै बुझलियै की नहि ओहिसभके तरफसँ कोनो अथी नहि रहल सभकिछु अपन ओहि बराबर रहै छै बुझलियै तऽ या अपन छै एहिमे ज्यादा अगर ककरो ज्यादा घायल लगलै तऽ दरभंगो डी एम सी एच मे होइत छै ओकरो ट्रांसफर भेल एहिठामसँ आ ओहन तऽ ज्यादा होइत नहि छै क्योंकि आब तऽ जे छै से ओ ड्यूज गेंदसँ खेलाइत नहि छै आब तऽ कोस्को गेंदसँ खेलेलक तऽ ओहन प्रकारके नहि होइत छै बुझलियै की नहि तऽ सभकिछुके व्यवस्था रहैत छै ओहिसभके नहि छै बुझलियै की नै सभ भारतो सरकारसँ बहुत नीक जँका जे छै से सभकिछुके व्यवस्था रहै छै हँ ओहि सभके नहि छै कोनो हँ तऽ इएहसभ छै बात